जी नमस्ते सर मैं तनुजा सराठी बात कर रही हूँ जी सर मैंने कुछ टाइम पहले आपके ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई किया था जी सर जी सर मेरी एज इक्कीस साल है जी सर सर मैंने दो साल के करीब मैंने ऑपरेटर की पोस्ट पर ऑपरेटिंग की है जी सर और मैंने अभी मेरी ग्रेजुएसन कंप्लीट हुई है दो साल के पहले ही और दो साल के बाद मैंने ऑपरेटर की पोस्ट पर ऑपरेटिंग की थी नहीं सर मैं अच्छे से कर लेती हूँ जी सर सर मैंने टेंथ पास सुहागपुर से किया हुआ है और सर ये कन्या तारा स्कूल से किया है मेरे टेंथ में ऐटी फोर पॉइंट फाइव पर्सेंट रहें हैं और ट्वेल्थ क्लास में मेरे एटी नाइन पॉइंट फोर पर्सेंटेज रहे हैं और मैंने ग्रेजुएट वकत्तुला यूनिवर्सिटी से की है तो सर उसमे मेरे सेवेंटी नाइन पर्सेंट रहे हैं और अभी मेरी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हुई है वो चल रही है अभी जी सर जी सर

जी सर जी सर सर बिल्कुल तैयार हूँ जी सर थैंक यू सो मच सर अगर जी सर ठीक है सर मैं टाइम पर पहुंच जाऊँगी जी थैंक यू